تیراکی کا مقابلہ ایک بہت اچھا مقابلہ ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تیراک جو کرتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں اور تیراک جو ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے محنت کر کے کوئی مقابلہ میں جاتا ہے تاکہ وہ ہم ہار نہ پائیں ایسے سبھی اپنا اپنا محنت کر کے پریکٹس کر کے پھر تیراک تیراک کرنے میں حصہ لیتے ہیں تیراک جو ہوتا ہے اس میں منٹ یا سیکنڈ کے حساب سے ہوتا ہے جو پہلے تیراک پہنچتا ہے اس کو پہلا مقابلہ جیتنے کا نصیب ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ملتا ہے یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ تیسرا تک کو تیراک کو دیا جاتا ہے اور تیراک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگ بہت جگہ دیکھے ہیں بہت سے لوگ وہاں آتے ہیں اس پریوگتا کو دیکھتے ہیں اور اس کا مزہ لیتے ہیں تیراک جو ہوتی ہے اس میں بہت دیس بدیس سے بھی ٹورنامنٹ کیا جاتا ہے اور راج سے بھی اور ضلع استر پر بھی ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے